जय झूलेलाल ईअं त असां चङियूं ई उपलब्धियूं हासिलु कयूं आहिनि पर हिकु नंढपण जी हिकु उपलब्धि आहे जो मां ॾहें दर्जे में अंग्रेज़ी सब्जैक्ट में सौ मां पंजहतरि मार्कूं आंदियूं हुयूं ऐं सॼे इस्कूलु में पहिरियों नंबर आंदो हुयो जो आहे हिकु यादिगारि मूं सां आहे ऐं उहा हिकु अहिड़ी शइ आहे जो मां कॾहिं न विसिरी सघंदी आहियां कि सॼे इस्कूलु में मां पहिरियों नंबर आंदो हुयो अंग्रेज़ी हुन सब्जैक्ट में जय झूलेलाल